बहुत चीजके पौधा लगबै छिए जइसे पौधा बहुत किछुके पौधा होइ छै जइसे आमके कटहरके लीचीके बड़हरके जामुनके ईसब चीज बहुत चीजके पौधा होइ छै सब्जीमे बहुत तरहके सब्जी हइ भाँटाके पौधा परोड़के लत्ती भिण्डीके पौधा इएहसब चीजके अच्छा अच्छा पौधा होइ छै केलाके बगीचा एकरो एक अच्छा बगीचा छै अच्छा प्रोडक्ट तैयार होइ छै अच्छा खेती छै अच्छा चीज चीज छै ईसब चीजके अच्छा बेबसाइ छै अच्छा धन्धा छै अच्छा जगह छै बहुत एहन पौधा छै जे हमसब लगबै छिए आमके ज्यादा लीचीके ज्यादा पौधा कटहलके ज्यादा पौधा लगबै छिए जाहिमे आमके हल्का मिट्टीपर पौधा लगाएल जाइ छै इएहसब चीजके कटहलके सब तरिकाके मिट्टीपर कटहल लगि जाइ छै